मैं हूँ सुमन कुमार अनलाइन टूर्नामेंट या प्रतियोगिता में भी अन्य प्रतियोगिता में भाग लिया हूँ यह बेगूसराय में और दूसरे भी जगह में जाके भाग लिया हूँ अनलाइन गेम जैसे लूडो हो गया ये जो हम बहुत अच्छे तरह से खेलते हैं दो दो नंबर मिलके या चार नंबर मिलके तीन नंबर मिलके ये सब भी मिलके खेलता हूँ और इसका बहुत अच्छा से आनंद उठाता हूँ मैं बंगलौर में रहता था वहाँ भी अनलाइन गेम वहाँ भी भाग लिया हूँ लूडो में ओ अच्छा अच्छा प्राइज़ भी हम मिला है ऊ सब वो गेम एक अच्छा से खेलते हैं और अनुभवी हम बहुत अच्छे से हमको मिला है दूसरे लोग को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं जो इसके इच्छुक नहीं हैं उनको भी मैं सपोर्ट करके बोलता हूँ चलो हम मदद करेंगे तुमको बताएंगे ये लोग ये गेम कैसे खेला जाता है और तब वो लोग भी तैयार हो जाते हैं और अच्छे से गेम का मजा लेते हैं और प्राइज़ भी जीती जीतते हैं बेगूसराय में भी हम लोग अनलाइन गेमिंग का जैसे टेबुल टेनिस हो गया और फ्री फायर हो गया इसका भी मजा लेते हैं साथियों के साथ मिल करके दो साथी तीन साथी सब मिलके अनलाइन गेमिंग खेलते हैं क्रिकेट का भी क्रिकेट क्रिकेट का भी हम लोग अच्छा से मजा लेते हैं अनलाइन गेम खेल के जिसमें अच्छे अच्छे प्लेयर को सलेक्ट करते हैं जो अच्छा बोलर है कौन अच्छा बेटींग करता है कौन अच्छा फील्डिंग करता है सबको ठीक से चुज करके खेला जाता है खेल मतलब खेलते हैं और अच्छे से उसका मजा लेते हैं और प्राइज़ भी हम लोग जीतते हैं प्राइज़ जीतते हैं और अनलाइन गेम में हम चेस का भी अच्छा से खेलते हैं छेस हम लोग का फेवरेट गेम है बहुत अच्छी तरह से हम चेस खेलते हैं और दूसरे को भी इस उसके लिए प्रेरित करते हैं चलो हम दोनों मिल के गेम खेलेंगे और यदि प्रो दिक्कत होगा तो हम तुमको मदद करेंगे सिखाएंगे कि कैसे इसको खेला जाता है शतरंज में आठ सिपाही होता है और एक राजा होता है मंत्री होता है और मंत्री राजा का सपोर्ट करता है और दो घोड़ा होता है एक किसती होता है और दो हाथी होता है राजा के बगल में मंत्री रहता है हाथी दोनों बगल में रहता है और सबसे ज़्यादा जो सेना जितना भी रहता है सेना रहता है एक एक एक करके सभी सेना मिलके राजा का सपोर्ट करते हैं